ड्राइंग ड्राइंग तो आज कल छोटी उम्र में हीं बच्चे करना स्टार्ट कर दे रहे हैं जबकी मेरा मानना है कि ड्राइंग एंड पेंटिंग जैसी कला शुरू करने के लिए हर उम्र सही उम्र कम से कम छः से सात साल होनी चाहिए क्योंकि छोटी उम्र में ड्राइंग काफ़ी अच्छे से नहीं बना पाते हैं लड़के फिर भी सीखने सीखने के लिए कोई उम्र उम्र नहीं होती न नहीं नहीं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि जब शुरू से हीं बच्चे सीखेंगे तो आगे अच्छा करेंगे तो आज कल के बच्चे तो काफी ख़ास कर अच्छी ड्राइंग बना ले रहे है बना बना ले रहे हैं जो कि बन बना रहे हैं लड़के और ऐसे ऐसे में लड़के काफी ड्राइंग के क्षेत्र में आगे जा रहे हैं ड्राइंग के क्षेत्र में आगे जा रहे हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे ड्राइंग जो कि आगे आगे चल कर उनका भविष्य काफ़ी उज्ज्वल है अच्छी ड्राइंग्स बना ले रहें हैं तो आगे चल कर काफी अच्छे से पेंटिंग्स जो कि मार्केट में बिक जाती है अच्छे दामों में उसमें बच्चा अपना भविष्य उज्ज्वल कर सकता है आजकल ड्राइंग ड्राइंग ड्राइंग का भी काफ़ी अलग ही क्रेज हो गया है क्योंकि ड्राइंग ड्राइंग में काफ़ी बच्चा अपना बच्चा काफ़ी अपना आगे आ रहे हैं और अपने अपने माता पिता का नाम रौशन कर रहे हैं